कढ़ी चांवर दाल पकवान भींडी पटाटा भुॻल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सुवांजिरे जी भाॼी पूरी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सेल मानी तरियल भाॼी